रख रखाव के बारे में बता रहे हैं कि पशु को अच्छे जगह से रखते हैं अगर बरसात होती है तो उनको अंदर बांधते हैं और उस जैसे उनकी जमीन गीली हो गई तो वहाँ राखी मिट्टी सूखा डाल करके सूखा बनाते हैं इसके बाद धूप होने पर उन्हें बाहर निकालते हैं इसके बाद उनको चारा वारा खिलाते हैं ज़्यादा करके बरसात में दिक्कत होती है पशुओं में और इनका मदद करने के लिए हमारे साथ हमारी पत्नी हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों के बच्चे हैं ये सब मिल काम करते रहते हैं और इनके बच्चे को भी बहुत हिफाजत से रखना पड़ता है जैसे इसमें मेमना हो गया यानि बच्चे बकरी के हो गए भेड़ के हो गए इन लोगों को तो बहुत व्यवस्थित रखना पड़ता है इसलिए कि इन लोगों में बीमारियाँ भी बहुत जबरदस्त जाती हैं और ये जैसे गैया हुआ तो गाय का ये बच्चे हैं इनको भी हिफाजत से रखना पड़ता है ठंडी में इनका बहुत रख रखाव अच्छा ढंग से करना पड़ता है अगर गर्मी आ जाती है तो गर्मी में इनको जो है तब भी धूप से बचाने के लिए इनको छाया में बांधते हैं पेड़ के छाया में बांधते हैं मढ़ई में बांधते है इसके बाद जैसे व्यवस्था अगर ढंग का होता है तो टीन सेट डाल करके उसमें पंखा उनखा लगा देते हैं इनको ढुलाई भी इनका करते हैं ढुलाई करने के बाद इनको जो है हिफाजत से फिर छाया में बांध देते हैं